हमारे गाँव में गरीब लोग हैं जैसे उनके पास न खाने के लिए है न पेह पहनाने के लिए है वे अपने बच्चों को परवरिश भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन बच्चों का मृत्यु होता है जो आशा वाले हैं आशा वाले जैसे दीदी लोग को एम्बुलेंस आता है डिलवरी भी करवाती हैं समय समय पर टीकाकरण जैसे इज्झेक्शन हो गया सुई उई हो गया वह लगवाती हैं आँगनवाड़ी में आँगनवाड़ी में और जो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं उनको शिक्षित किया जाता है उनको खाने को मिलता है दाल मिलता है दाल मिलता है रिफाइन तेल मिलता है और प्रॉफिट मिलता है सितुआ मिलता है और उनको जो शिक्षक मिलती है जो शिक्षक मिलती है वे पढ़ते हैं उसके बाद वे बड़े स्कूल में जाते हैं शिशु जैसे प्राइवेट में स्कूल में चले जाते हैं तब उनको पहले ही आँगनवाड़ी में ही पढ़ाया जाता है